दिनैनि मुगायाव भारत हादरा गंसे फालांगियारि बिथिङाव जौगाफु हादर होननानै गनायथि मोननाय हादर मानोना दिनैनि भारत हादरा एसिया बा मुलुगनाङैनो गोबां मुवा बेसादखौ दैथायनायनि गेजेरजों भारतनि रांखान्थि बिथिङाव जौगाफुनाय मोनसे हादर दिनै भारतबर्सनि बाथ्रा बुङोबा फालांगियारि बिथिङाव भारतनि माखासे मुवा बेसादा मुलुग दरबारनि गेजेराव दैथायजानायनि गेजेरजों भारतनि रांखान्थियारि बिथिङा बुहुमनि गेजेरावनो जिथि फारिलाइनि ब्रैथि फारिलाइआव जायगा मोननाय मोनसे रायजो जानानै फैबाय फालांगियारि बिथिङाव भारतबर्सखौ नोजोर बोयोबा दिनैनि समाव नोजोर बोयोबा भारतबर्सनि फालांगिरि बिथिं जौगानायनि सायाव नोजोर बोयोबा दिनैनि रायजो बा सरकार दैदेननाय बिथांमोनखौनो सेथि नाम्बाराव दोननांगोन मानोना बिथांमोननि हेफाजाबजोंनो दिनैनि भारतबर्सनि फालांगियारिफोरा गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद दिहुननायनि गेजेरजों गावखौ बा समाजखौ बा ओनसोलखौ बा रायजोखौ मुलुग दरबाराव सिनायथि होदों दिनैनि भारतबर्सनि फालांगि मुलाम्फा बाथ्रा बुङोबा बा बेखौ गेरेमसा बा बारफुनाय बाथ्रा बुङोबा सरखारनि माखासे हेफाजाबखौ लानानैनो दिनैनि नैबे भारतबर्सनि माखासे गोदान बिथिङाव दावगाफु बा ग्ल'बेलाइजेसन मुगायाव जायगा मोनहैनायाबो गोबां रोखोमनि फालांगिनि गेजेरजोंनो जायगा मोनहैदों बेखौ जों बयबो गनायनानै लानांगोन गोदान फालांगिरिफोरखौ बे भारत मुगानि भारतबर्सनि गासै दैदेनगिरिफोरा बा सरकारा बेखौ गोबां थुलुंगा होनायनि गेजेरजों दिनैनि नैबे भारत हादरा बुहुमनि गेजेरावनो जायगा मोनहैदों मोनसेल' बिथिंजों नोजोर बोआखै दिनैनि भारतबर्सआ मुवा बेसाद दैथायहरनायनि गेजेरजों माखासे देहायारि बिथिङावबो गोबां रोखोमनि मुलि बायदिसिना दिहुननायनि गेजेरजों बा आबादनि बिथिङाव गोबां फसल दिहुननानै गुबुन गुबुन रायजोआव दैथायहरनायनि गेजेरजों गावनि रायजोखौ बा भारतबर्सखौ मोनसे बारफुनाय मुगा बायदि जोंनि भारतबर्सखौ दिन्थिनो हादों बेखौ जों बुंगोन